میرے بچپن کی سب سے پیاری یادیں ہیں بارش میں کھیلنا اور وہ بھی بارش کا پانی ٹب میں جمع کر کے پھر اس سے پوری گلی کی صفائی کرتے ہوئے نہا نہا کر مزے کرنا اور یہ مجھے بہت ہی خاص طرح سے یاد رہتا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے تو وہ پل میں بہت ہی مس کرتی ہوں برسات کا موسم مجھے بچپن سے ہی بہت زیادہ پسند رہا ہے جو کہ آج بھی بچوں کو بہت بھاتا ہے